महिलाओं को रोजाना कई कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है बाल विवाह दहेज प्रथा यौन शोषण पिछले कुछ वर्षों में भारतीय समाज में महिलाओं कि भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है शिक्षा में भी महिलाओं को अधिकार दिया गया है आज कल उनकी भागीदारी उच्च शिक्षा में भी बढ़ चुकी है लड़कियों को पढ़ाई लिखाई बराबरी करने का अधिकार मिलने पर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने कि इच्छा तथा क्षमता भी बढ़ गई है सुरक्षा के मामले में भी सुधार किया गया है परंतु जानकरी देना चाहते हैं महिलाओं महिलाएं आज भी समाज में सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती हैं और उन पर विभिन्न अत्याचार के क्षेत्र लड़ना पड़ता है भारत में काम और पढ़ाई लिखाई में लड़के एवं लड़कियों का सफर मिलता है इनमें सभी अंतर है समाज में अंतर को मिटाने के लिए अधिक कार्य किया जा रहा है आवश्यकता महिलाओं को सहायक बनाने के बजाय उन्हें सशक्त बनाने पर प्रयास किया जा रहा है ये सभी बदलाव दिखाते है कि महिलाओं कि स्थिति सुधार हो रही है लेकिन समाज को भी और आगे कदम बढ़ाना जरूरी है जिससे कि महिलाओं कि सुरक्षा में अत्यधिक ध्यान दिया जा सके